हेल्ल' औ नोंस्रा मा गय फिथाइ फानबायबायो नामा ए दामफ्राबा बेसे बेसे आंनो गय फिथाइआ एसे बुर्जा नांगौ द्लामनो एसे सुफारि खालामनानै आङो फोराननानै माबानो नालाय ओमफ्राय दा दामफ्रासो बेसे बेसे मोनबाथ' नों के जि हिसाब हरो होनबा के जि हिसाब लांसै आरो बस्ता हरो होनबा बस्ताखौनो लांसै

बेसेबां मोनगोन केजिआवलाय बेसेबां बाह हा बांद्राया होनबा ऐ हा दे दे जायखिजाया आं लायगोन लायनाया खमायदो एसे जायखिजाया दामखौ ए हाब माने लांनाया आङो बागानैनो लांजोबगोन आं लांनाया लांनाया आं बागानैनो लांगोन आरो बस्ता हिसाबबालाय बेसेबांथो लागोन ए दस थाखाल'थार ए आंहाबो अह ओ आंहाबो गारि घरा भारा भुरानि खोथा दंना एसे खमायदो एह आंहाबो गारि भारा मा नोंहाबो गारि भारा मा भारा दं हनै एसे खरसा बरसानि खोथा दं एसे खमाव मोनबा मोजां जागौमोन

ए ए ए दे दे बस्ता हिसाबबालाय हा मा दाम हरगोन बेसेबां दे पास हाजार एह दे आङो होनबा बस्ता हिसाबखौनो बस्ता हिसाबखौनो लांनोसै नामा आङो किन्तु औ बस्ता हिसाब लांसै किन्तु औ औ जा जायो लांजोबगोन किन्तु हाननानै हरनांगोन दै जोंहा हानग्रा मानसि गैया ओइ आ नंगौ अ लांनायाथ' लांनांगौ दा बा दामखौबो नोंबो बुर्जा बिथारबाय नालाय ओंखायनो हाननानै हरनाय रायलायदोंमोन आरो दे जायखिजाया होनबालाय हाननानैबो लाबोनाय मानाय खरसा बरसा गारि भारा मा भाराबो दं एसे खमायदो दस थाखाल'थार औ दे दे दे देह देह